नमस्ते कह रहे हैं मुझे पैसा जमा करना था बैंक में कैश पैसा मुझे जमा करना था कहे जो बैंक मतलब कहीं हमको तो जमा कर जमा करना है पच्चीस हज़ार इस समय आपका बैंक जो है वह सही नहीं चल रहा है बहुत मतलब पैसा मतलब वहाँ पर घन्टों फिर लाइन में लगे रहो खड़े रहो कभी कोई सुनता कोई सुनता भी नहीं उसमें हम कहे कभी में आना वह है यह सब करता है मतलब जैसे जो सही जैसे काम होता है उसे लम्बा देते हैं जैसे जो सही काम रहता है वह भीड़ रहती है बहुत सरकार जैसे आप हो सरकार जैसे सरकार से यदि कोई परेशानी रहेती है तो सर सरकार से कम्प्लेन कीजिए कि ऐसे ऐसे हमारे बैंक में होता है

पैसा भी नहीं जमा हो पाता है कैश ले जाएँगे पैसा भी नहीं जमा हो सकता है तो इसीलिए मतलब लौटकर घर घर आना पड़ता है काम ही नहीं होता है कुछ ठीक हम फिर आएँगे तो बात अच्छा ठीक है नमस्ते फिर बाद में आएँगे तो फिर बात करेंगे